जी भाई सोआल बड़ा शैल ऐ कि अपने बचपन च तुस केह्ड़ी केह्ड़ी खेढ खेढदे हे ते उस खेढ दे नियम मतलब उस खेढ दे नियम केह् थे मतलब कि अ'ऊं इस सोआल दा जवाब पैह्लें बी देई चुके दां बा इस बारी अ'ऊं अपनी जेह्ड़ी दूई फेवरट खेढ ऐ जेह्ड़ी कि में बचपन च बड़ी गै जैदा खेढदा हा ओह् गेम ऐ इट्टी डंडा जनाब इट्टी डंडा गेम में जिस बेल्लै पंज छे साल्लें दा था तदूं अ'ऊं खेढ खेढदा हा भाई जदूं अ'ऊं अपने ग्रां र'वा करदा हा रौंह्दा हा पंज छे साल दा हा अ'ऊं तदूं ओह् खेढ खेढेआ करदा हा ते उस खेढ च बड़ा गै आनंद औंदा हा ओह् खेढ इट्टी डंडे इट्टी डंडा उस्सी आखदे इट्टू डंडा अपनी भाशा च अस उस्सी आखदे इट्टू डंडा ते उस्सी इट्टी डंडा गलांदे न उस खेढ च एह् इ'यां होंदा कि जि'यां गिल्ली डंडा गिल्ली डंडा बी इक बड़ी गै शैल गेम ऐ ओह् बी इट्टू डंडे लेखा होंदी हां ते जेह्ड़ा गल्ल कीती जाए ते इट्टी डंडे दी ते इट्टी डंडा इक ऐसी खेढ ऐ जेह्दे च इक ते डंडा होंदा ते इक इट्टी होंदी ते इक्क इट्टू होंदा ते ओह्दे च एह् होंदा कि अस इट्टी इट्टी गी डंडै कन्नै मारदे ते ओह्दे पिच्छें लग्गे दा होंदा इट्टू इट्टू उप्पर उड़दा ते ओह् इट्टू गी अस जोरियै मारदे ते जिन्ने दी असें गेम रक्खी दी होंदी ओह् डंडा करीब इक मीटर दा जां पंजाह् सैंटीमीटर दा लगभग होंदा ते ओह् असें उसदे स्हाब कन्नै असें गेम रक्खी दी होंदी जि'यां चार सौ डंडे ते जिन्ने दूर ओह् पौंदी इट्टी ते अस ओह् नाप्पी नाप्पियै उस डंडे कन्नै अस नाप्पी नाप्पिये जंदे इक डंडा दो डंडा तिन्न डंडा ते जिन्ने डंडे होई जान ते ओह् फिरियै दबारा मारदा ते जां धोड़ी उसदी इट्टी बजदे रौंह्दी ते तां धोड़ी गेम चलदी रौंह्दी ते जि'यां ओह्दी इट्टी नेईं बजदी ते फिर ओह् आउट होई जंदा ते फ्ही दूआ खलाड़ी औंदा ते दूआ खलाड़ी बी उ'आं गै इट्टी गी जोरियै मारदा ते इट्टी उप्पर उड़कदी जिसलै इट्टी उप्पर उड़कदी ते फिर फिर ओह् अपने डंडे नापदा ते मन्नी लैओ कि जि'यां चार चार सौ डंडे दी गेम असें रक्खी दी ते चार सौ डंडा जिसलै पूरा होई जंदा ते ओह्दे बाद होंदा केह् कि असें पुट्ठू खेढने होंदे पुट्ठू इ'यां होंदा कि असें छड़ा टच करना होंदा इट्टी गी असें अपनी ल'त्त दे थल्लेआ डंडा कड्ढियै ते मारना होंदा इट्ट इट्टी इट्टु गी उप्पर उछालियै ते मारना होंदा जि'यां चार सौ डंडे दी गेम ऐ ते इक बारी असें मारी लैते ते साढ़े सौ डंडे पूरे होई जाने ते इ'यां गै जि'यां के चार डंडे अगर असें शोआई दिंदे फिर उस्सी ऐंड्ड मौके ते ओह् साढ़ी गेम होई जंदी इस गेमै दे कुल मलाइयै एह् नेही गेमां न ते कुल मलाइयै में आखना चांह्दा इट्टु डंडा गेम कसम ऐ बड़ी मजेदार गेम ऐ लेकिन इक गल्ल ऐ एह्दे बिच्च इक होर नियम ऐ जेह्ड़ा में भुल्ली गेआ ते एह् नियम एह् ऐ कि ओह् इस गेम च अस अग्गें खड़ोन्ने आं जिसलै इक प प्लेयर इक खलाढ़ी मारा दा होंदा इट्टु गी ते अस इस खलाड़ी दा एह् जोगदान होंदा कि ओह् अगर ओह् कैच करी दे ते दूआ खलाढ़ी आउट होई जंदा लेकिन अग्गें खलोने वक्त सतर्कता बरतनी बड़ी गै जरूरी ऐ कि के इस बिच्च अगले बंदे दी अक्खीं बी फटी सकदियां कि के में अपने बचपन च दिक्खे दा ऐ कुछ बी होई सकदा मतलब बड़े बारी बड़े बंदे गी बड़े ञ्याणें गी इट्टु कन्नै लग्गी दी ऐ अक्ख फटने दा डर बी रौंह्दा क्योंकि अग्गें खड़ोते दा होंदा बंदा ते एह्दे बिच्च मे इक निक्का जेहा इंसिडैंट पाना चांह्दा कि साढ़े ग्रां मतलब मेरे चाची दा मुड़ा ते बाकी अस सारे खेढा दे हे ते मेरी बारी जिल्लै चला दी ही ते अग्गें मेरे चाचू चाची दे ञ्याणे मतलब खड़ोते हे ते में मारी जोरियै इट्टी ते ओह् खड़ोते अग्गें ते ओह् कैच करन लग्गे लेकिन कैच निं होएआ जाइयै उं'दी अक्खीं उप्पर अक्खी उप्पर जेह्ड़ी होंदी अक्खीं उप्पर जेह्ड़ी सांखी होंदी सांखी उप्पर बज्जी इक गी बज्जी उत्थुआं इट्टी उड़की ते फ्ही दुए गी बज्जी भी त्रियेगी बज्जी मतलब कुल मलाइयै इक इट्टी कन्नै त्रै बंदे घाऽल होई गे मतलब तां में सनाना चांह्दा कि सतर्कता बरतना बड़ा जरूरी ऐ इस एह्दे च ते एह् ही मेरी फेवरट खेढ